गुजरात हिकु तमामु सुहिणो प्रांत आहे जेको शांती प्रसिद्ध प्रांत आहे जिते उद्योग बि घणा आहिनि हर क़िस्म जा कारख़ाना बि आहिनि कपिड़े जो हीरनि जो प्लास्टिक कॉस्मेटिक ॿियनि क़िस्मनि जा बि घणेई उद्योग हलनि था जंहिंजे करे बि दुनिया भर जा माण्हू वापारी गुजरात में अचनि था ऐं हुननि चीज़ुनि खे ॾिसी करे पंहिंजे प्रांत में वञी करे विकिणनि था मंदर बि घणेई आहिनि टिकाणा बि घणेई आहिनि अहिड़ियूं ख़ासि जॻहियूं बि आहिनि एतिहासिक इमारतूं आहिनि पुराणो जेकियूं जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे बि माणीनि था सौराष्ट्र में नज़र हुजे त तमामु पुराणे ज़माने जी जॻहियूं आहिनि उन जे काठ खे उन जो पत्थर उन जी डिज़ाइन खे माणे करे ख़ुशि थियनि था जेकी अॼुकल्ह नईं टेक्नोलॉजीअ में अहिड़ा कमु मज़बूतीअ वारा कमु नथा थियनि माण्हू वापार जे ख़ासि करे गुजरात में त अचनि था ऐं इहो आदान प्रदान थींदो रहे थो हितां जूं शयूं ॿियनि देशनि में बि वञनि थियूं कच्छ जूं केतिरी शयूं ॿियनि देशनि में वञनि थियूं बर्त बि हितां जो ॾाढो मशहूरु आहे कच्छ जो बर्त हैंडीक्राफ़्ट्स ऐं ॿियूं बि केतरियूं शयूं विलायत में वञनि थियूं ख़ासि करे गुजरात में इंस्टीट्यूड ऑफ सनडालाजी आहे जेकी सिंधियुनि जी वॾी सनस्थ आहे जंहिंखें बि ॾिसण लाइ दुनिया भर जा माण्हू जुदा जुदा शहरनि मां अचनि था ऐं सिंधी कल्चर खे सिंधी साहित्यकारनि सां मिली करे पंहिंजी ॿोलीअ ते फ़ख़्रु महिसूसु कनि था ऐं चाहींदा त पंहिंजी ॿोली सिखी करे असां बि पंहिंजी ॿोलीअ जो लुत्फ़ु माणियूं गीत कला अहिड़ा प्रोग्राम थियनि था नाटक बि थियनि था त सुठा संगीत जा प्रोग्राम बि थियनि था गुजरात हर क़िस्म खां महत्वपूर्ण आहे गुजरात जा खाधा बि कंहिं जुदा आहिनि जंहिंजी टेस्ट हिकु दफ़ो खाइण सां माण्हूअ खे यादि रहे थी सिंधी खाधा चाप छोला पकवान सयूं पटाटा सयूं पवा अहिड़ा क़िस्म जा बि खाधा हिते तमामु स्वादिष्ट मिलनि था इन करे बि गुजरात में माण्हू अची करे हिननि जे खाधनि पीतनि जो बि आनंदु माणियुनि था